जी अररिया जिला अररिया जिलामे घुमना रहै तऽ एकरा किछु एकरो बारेमे जानकारी प्राप्त करना रहै कोना कोना छै मतलब घुमैके लेल कि सब जगह छै कि सब प्रसिद्ध छै जी जेना एकटा कहलकै कि एतए अररियामे काली मन्दिर छै एकटा जी काली मन्दिर आओर ई एकटा अहाँ सभकेँ कहलक जे अररिये जिलामे भरगमा प्रखण्डमे ई चण्डी माताके मन्दिर छै हुँ तऽ जी आओर बत जी जी जी आओर आओर ई एकटा अहाँ सभके एकटा अहाँ सभके एकटा गप बताबू कि ई जे रानीगञ्ज प्रखण्ड यऽ ओतए अहाँ सभके पूसी पूर्णिमामे मेला लागैए अहाँ सभके ओ हँ ओ तऽ काफी प्राचीन मेला छै पूसी पूर्णिमाके जे ओ मेला लागै छै ओतए लकड़ी सबके ओतए समान सब मिलै छै कि आओर ओतए लकड़ीके समान सब भी सुनलिए मिलै छै काफी मात्रामे हमसभ भी ओतए मिलै छै ओ ओ तऽ ई अररिये जिलामे इहो पड़ै छै रानीगञ्जके जे ई मेला लागै छै

आओर एकटा सुनैमे अएलै कि एतए रानीगञ्जमे चिड़िआँघर बनैवला छै ई वृक्ष वाटिकाके नजदीक तऽ ओहो ओतहु घुमैके लेल कुसिआर गाम कहलकै एकटा कुसिआर पार्क बनलै यऽ अररियामे अच्छा घुमैके जगह छै पार्क टाइपके छै हँ हँ बनि रहल छै जी तऽ ठिके छै तऽ हम अररिया जिलाके घुमैके लिए तऽ अहाँ हमरा जे छै जे सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगह छै जे सब घुमैके लेल जगह छै ओसब जगह हमरा घुमै देबै कनिटा हम आबै छिए तब अररिया जिला ठीक ठीक ठीक ठीक